राजस्थान में व्यवसाय के क्षेत्र में स्थानीय कार्य प्रतिभा विकास समर्थन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है क्योंकि राजस्थान में व्यवसाय को लेकर कई एन जी ओ संस्थाएँ हैं जो अपने स्तर पर लोगों का समर्थन करती है और कई तरह के सरकार की तरफ से भी कैम्प लगाए जाते हैं जिसमें स्थानीय लोगों को व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने पर समर्थन मिल सके और देखा जाता है कि यह जो व्यवसाय करने के लिए जो लोग हैं यह जो पीड़ित लोग है या विधवा महिलाएँ हैं उनको सिलाई का काम कढ़ाई बुनाई इस तरह से विकास करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान करती है यह संस्थाएँ और इनका साथ ही साथ कुछ पैसे भी उपलब्ध करवाती है तो इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा समर्थन कर रही है ये संस्थाएँ